हलो अंकल सीटरु त ॾेखारियो जेका हूअ पर्पल कलर जो पियो अथव दुकानु ते अंकल मीडियम साइज जो ॾेखारियो भले कोई बि ॾेखारियो हा हा अंकल ईअ नई डिजाइन वारा निकिता आहिनि फुंकन वारा अहिड़ा सभु अथव तव्हां वटि हा त उहो बि ॾेखारियो अंकल हिनजो अघि अंकल हीअ त इलाही महांगो आहे एॾो महांगो थोरी हूंदो आहे इलाही अघि आहे थोरो घटि अघि कयो ब्रांड बि थोड़ा ॿिया हंधि त सुठा था मिलनि उअ बि थोरो घटि अघि था ॾियनि तव्हांजो बाज़ारि में नालो हा त साइज मूंखे मीडियम खपेव

अघि थोरो घटि कंदव हा

हीअ पर्पल वारो सीटरु कश्मीर जो आहे न पर्पल वारो सीटरु कश्मीर जो आहे हा अंकल बाहुनि वगर जो उअ जेको सीटरु ईंदव उहो तव्हां रखंदा आहियो ऐं रिटर्न पॉलेसी तव्हां रखंदा आहियो मतिलब अ साइज न अचे या मूंखे कलर न वणे

तव्हां थोरो अघि घटि कयो न मुंहिंजी साहिड़ी बि तव्हांखां वठी वई हुई चारि पंज ॾींहं थी विया आहिनि न मां ॿाहिरि रहंदी आहियां मूंखे चारि पंज ॾींहं लॻी विया पोइ वरी अचण में त पोइ तव्हां वरी बदालाए त ॾींदव नी सीटरु हा हा मेरो न थियो त हूअ त ॾिसंदी हा मटाए त ॾींदव न बदालाए ॾींदव न ठीकु आहे हलो हा त इयो पास कयो हलो